घरांत जनावरां आसप म्हणल्यार सामकें बरें आमगेर पयलीं अशें म्हणजे घरांत माजरां कुत्रीं आतां सगळ्यांगेरूच आसता न्ही आनी एक आसप म्हटल्यार फूल अशें घराचें वातावरण सामकें अशें वेगळें जावन उरता आमी आतां भुरग्यांक पाळटात तशींच म्हाज्या हिसबान जाल्यार आमी जनावरांक सुद्दां तशींच पाळपाक जाय म्हटल्यार बरें तेंकां आमी करपाक जाय तुमचो स्वताचो हाडलेलो पयशे दिवन हाडलेलो आसूं ना जाल्यार असो रस्त्या वयल्यान रस्त्यांचेर बीन आसता तेंकां आमी आतां घेवन पोसतात ते सुद्दां म्हाका जाल्यार सामके आवडटा आमगेर सगळ्यांत पयलो म्हणटात तसो कुत्रो आशिल्लो ताचें नांव रेंचो मागीर मोती मोती म्हणून एक कुत्रो आशिल्लो ते दोगूय गांवठी आनी आतां आमी सामको हाडला तो लॅब्रडोग ताचें नांव चॅम्प मागीर माजरां आशिल्लीं मिनी म्हुणून आनी रोनू म्हुणून मेल आनी फिमेल तें मागीर तेका भुरगीं जायना फुडें तेका चार भुरगीं जालीं आनी तेणें आमी तेंका मागीर सगळ्यांक चारांकूय अशीं नांवां दिलीं एकटे किटी एकटें लिली आनी तो मागीर तो रोनू जो मरना फुडें मागीर आमी तेज्या भशेन एकटो दुसरो जालो मागीर आमी तेका रोनू अशें नांव दिलें कित्याक तो ताच्याच भाशेन दिसतालो म्हुणून मागीर तें मागीर तें दुसरें लिली आशिल्लें तेका आनीक भुरगीं जालीं सो मागीर तेंकाय आमी नांवां दिलीं वेगळीं वेगळीं आनी तातूंत भितर एक पांडू म्हुणून आशिल्लो सो आमी अशीं आतां माजरांक नांवां दिता कित्याक तीं म्हणजे आमी आतां आमच्या भुरग्यांक कशीं नांवां दिता आनी आमी तेंकां बऱ्या भशेन पयता तशेंच आमी माजरांकूय तशेंच वाग वागोवपाक माजरांक धर कुत्र्यांक धर तशेंच वागोवपाक जाय पयलीं म्हजो बापूय हांव ल्हान आसतना कोंबड्यो पोसतालो ते कोंबड्यांक तो नांवां दितालो आमगेर गायो आशिल्ल्यो सो गांयांक शांती आनी वासंती नांव आशिल्लें तर तशें आमचें कितें म्हणजे आमी गाय मन मनशांक नांवां दिता तशीं आमी जनावरांक सुद्दां नांवां दिवपाक जाय आनी तेंका बरें भाशेन आमी पाळपाक जाय मागीर आतां हांव कामांक वयता आनी म्हाका घरा घरा आयलें की ज्या तरेन कुत्रो म्हाजेर उडी मारून म्हाका चाट्टा म्हाका घट्ट धरता सगळीं माजरां म्हाज्या फाटल्यान येता आनी अशीं म्हणजे बरीं करता आनी म्हाका मागीर आनंद जाता चड हांव हांव ज्या तरेन तेंका माया दिता ती माया म्हाका तेंच्या कडल्यान परत मेळटा हें पोवून म्हाका खूब आनंद जाता तशें आसपाक जाय म्हणजे आपूण कितकी जाल्यार माया केली आनी तेच्यांनी आमकां बरें करूना जाल्यार मागीर वायट दिसता न्ही तेंका मागीर हांव खा खावड घालतां कितें तेंका जाय जाय तें घालता आनी कुयदाद म्हणून तेंची घेवप खूब कठीण तेंकां बरें बरें खावूंक घालप तेंकां न्हाणवप तेंकां सगळें बरें पुसून दवरून हें कर सगळें सांबाळून दवरचें पडटा मागीर आतां कितें जाता टायम घरा मेळना एकठें केन्ना उरलें कितें जालें जाल्यार माजरा वांगडा एक उलोवन उलोवन असो टायम केन्ना पास जाता तो आमकां कळना तूं जर अशें तुका बरें दिसना जिवाक तुका बरें दिसना मनाक जाल्यार एक माजरां कडेन कुत्र्यां कडेन उलोवन आमचो टायम असो बरो वयता म्हुणून घरांत माजरां आनी कुत्री जर कसलेंय जनावर यें आसपाक जाय तेंकां नांवां दिलीं की आमकांय तेंकां उलो मारपाक बरें दिसता बेश्टे कशें कोणूय माजर कुत्रें अशें म्हण ए चेड्या ए चेडूं म्हणना न्ही कितें तरी बाय बाबू म्हणटा ना तेंचे नांवान उलो मारतात तशेंच मोनजातीक मोनजात सुद्दां म्हणून एक जात तेंकां सुद्दां कितें तरी आसा मान मर्यादा म्हणून तेंकां आमी नांवां दिवून तेंकां बऱ्या भाशेंन तेंकां पाळून पोसून तेंकां आमी वाडोवपाक जाय आतां आमी रस्त्यार म्हणजे पयशे दिवून हाड हाडलेलींच जनावरां अशीं न्ही भायर रस्त्यार सुद्दां आसतात तेंकां सुद्दां तुमी हाडून पोसप हांवें म्हाज्या माजरांक तशेंच पोसलां म्हाका हांवें पयशे दिवन बीन हाडुना भायर रस्त्यार आसता तेंकां बरें हें करप घालप म्हणल्यार हें पुण्य अशें हांव मानतां